دیکھیے انڈکشن کا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو چاہے کھانا کبھی کا بنا ہو فریج میں رکھا ہوا ہو ایک دم ٹھنڈا ہو گیا ہو تو ہم کو اپنے کھانے کے وقت اس میں گرم کر کے اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ گرم جب آپ کریں گے تو جیسا کہ مان لیجیے لٹھی ہے جس کو ہم بھوری بولتے ہیں یا چاول ہے چاول کا پورا ڈھیلا ہو ایک ٹکڑا ہو ایک میں لگا ہوا ہے وہ اندر تک ایک دم گرم ہوتا انڈکسن کے علاوہ آپ کسی چیز پہ گرم کریں گے تو وہ ایسا گرم نہیں ملے گا روٹی کو گرم کریئے آپ پاؤ روٹی جس کو کہتے ہیں شیرمال کہتے ہیں تندوری نان کہتے ہیں اس کو گرم کریں گے تو اندر تک ایک دم لگے گا کہ ابھی بس بن کے نکلی ہے لیکن اس سے نقصان بھی بہت ہے جو ہمارے صحت کے لئے نقصان ہے اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے لو کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر مجھ کو بتائے کہ اس سے کینسر کی بیماری بھی ہوتی ہے باقی پیٹ میں اندرونی بیماری بھی اس سے ہوتی ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہے